महाराष्ट्र के जीअं त कमर्शियल हब चवंदा आहिनि और महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र में जीअं की वड़ा पाव आहे ऐं सॼो फू सॼो फूड इंडस्ट्री सॼी डिफरेंट आहे अधु रीजन्स खां जीअं अधु रीजन्स में ॿियो कुझु फेमस आहे त महाराष्ट्र में जीअं वड़ा पाव फेमस आहे गुजरात में जीअं खमन ढोकला औरि जलेबी फाफड़ा फेमस आहे त ईअं ई सभु असांजो बिज़नेस बि सॼो चेंज थी वेंदो आहे जीअं की हाणे गुजरात में थींदो आहे करे गुजरात में चनिया चोली जाम बिकरा आहिनि कपिड़ा अलॻि अलॻि तरीक़े जा बिकंदा आहिनि उन्हनि जे रीजन जे हिसाब सां हुन कपिड़ा बिकंदा आहिनि औरि जीअं की हाणे कोई थधी जॻह थी वई शिमला वग़ैरह त हुते जेकिट्स जाम हलंदियूं रहंंदी आहिनि ऑल टाइम सीज़न में हलंदी रहंदियूं आहिनि ऐं जीअं की हाणे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में गर्मी जाम आहे त उते सीज़नल जे हिसाब सां हलंदा रहंदा आहिनि कपिड़ा ऐं असांजो हिन में सॼो बिज़नेस कल्चर ई चेंज थी वेंदो आहे ऐं सब जॻै अलॻि अलॻि बिज़नेस हलंदो रहंदो आ